میں نے کولر خریدا تھا جو بہت بہترین تھا جو بالکل ٹھنڈی ہوائیں دیتا تھا اور باہر پانی بھی نہیں پھینکتا تھا جیسے کہ دوسرے کولر پھینکتے ہیں وہ بغیر پانی کے بھی میرا بولنے کا مطلب وہ تھوڑے سے پانی میں بھی بہت ٹھنڈی ہوا دیتا تھا اور اس کے بٹنس وغیرہ اور اس کے بٹنس بھی بہت مضبوط تھے اور اس کی جو بازو کی جو جالیاں ہوتی ہیں جس میں سے پانی اترتا رہتا ہے وہ بھی بہت اچھے تھے اور اس کے جو نیچے کے جو ٹائرس ہوتے ہیں وہ بہت مضبوط تھے اور بہت اچھا اس کی باڈی بھی بہت اچھی مضبوط باڈی تھی کیونکہ وہ تین چار بار گرنے کی وجہ سے بھی وہ ٹوٹا نہیں بلکہ وہ مضبوطی کے ساتھ ٹکا رہا